हैलो अंजी कु'न बोल्ला दा हां हां में होटल दा बोल्ला नी आं कनेहा कमरा चाहिदा तुसें किन्ने ते पंज सौ रपेआ आह्ला लैना तां ओह्दे ई एसी निं होना ते तां उत्थें ते तुसें जे ज्हार पंदरां तगर लैना ते ओह्दे ई एसी बी होआ करना ते इक्क कमरे च इक्क कमरे च कम से कम बी चार बंदे रेही सकदे आं आं ओह्दे ई होंदे बैड लग्गे दे सिंगल सिंगल बैड लग्गे दे नेईं चार बक्खरे बक्खरे बैड लग्गे दे आ हा होर ते साढ़े ना टाईम टेबल होंदा आने दा होर जाने दा की आने दा ते जे तुस कुदै घुम्मनै ई गेदे नी ते बापस होटल पहुंचने दा बी वापस टैम होना आं आं कंफर्म करी लैयो तुस तुसें ई एह् मतलब कितने बजे तक्क आना ठीक ऐ पूरी करी लैयो पैह्लें जांच पड़ताल करी लैयो ठीक ऐ